ہیلو السلام علیکم اور خریدتے ہیں جی میں نے کال کیا کچھ کھیل کے لیے مشورہ آپ دیتے ہیں جس میں جی جی جی جی میں فٹ بال میں جسے کھیل کھیل میں صحیح کر سکتا ہوں جی فٹ بال فٹ بال ہاں اوکے اچھا تو کچھ بتائیے ٹرینگ کے بارے میں اچھا اچھا کتنے بجے سے کتنے بجے تک چلتی ہے مارننگ میں چلتی ہے ایسا ٹریننگ جس میں میرے پرفارمنس اچھا ہو جائیں جی جی جی جی میں اپنی ٹیم سے کھیلتا ہوں پر میرا اپنا پرفارمنس اچھا نہیں ہے تو میں ہاں تو اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ پریکٹس کر لوں کھیلنے سے پہلے جی جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں کل آؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم